हाणे जॾहि असां टेक प्रोडेक्ट जी ॻाल्हि था कयूं त वेझो ऐपल वी आर लॉन्च थियो ॿ हज़ार सत में आई फ़ोन जॾहि लॉन्च थियो हो उन दुनिया हिलाए वरितो पोइ ॿि कंम्पनियुनि बि पंहिंजो फोन लॉन्च कयो हो ऐं अॼु ताईं जाम वॾी काम्पिटिशन आहे उन मार्केट जी त उहेई हाणे ऐपल जींअ पंहिंजो वी आर लॉन्च कयो तई हिकु अखनि ते पाईंण लाइ बि टेक प्रोडेक्ट आहे त ॿि कम्पनियुनि जी कॉम्पिटिशन बि ईन्दी त इन टेक प्रोडेक्ट जाम वधणु जो आहे वधी सघे थो अॻियां ईन्दढ़ु सालनि में ऐं सर्विस जी ॻाल्हि कयूं त ए आई हिकु जाम वॾो खिलाड़ी हुन्दो टैकनोलजी जे विषय में ए आई हाणे जॾहिं चैट जी पी टी लॉन्च थी हुई हुन जाम ॾह लखु यूसर्स जाम तकिड़ा हुनखे प्राप्त थी विया हाणे ए आय लाइ जेकियूं नौकिरियूं हुन्दियूं हुन जी बि जाम वधीक हुन्दी पगारु हमेशह डपु हुन्दो आहे जॾहिं बि नयो प्रोडेक्ट ईन्दो आहे जॾहिं कंप्यूटर आया माण्हुनि खे डपु हो नौकिरियूं खाईं वेन्दो परि ईअं न थियो कंप्यूटर अॼु बि हलनि थिया ऐं माण्हुनि जी नौकिरियूं बि आहिनि त ए आहे जो बि हिकु वॾो खतिरो आहे माण्हुनि खे डपु हुन्दो आहे की नौकिरियूं खाईं वठिन्दो परि मुंहिंजे हिसाबु सां अॻियां जाम नौकिरियूं ठहीन्दियूं